हाँ मैं तालाब में अपने में तालाब में तैरता हूँ क्या ऐसे हमेशा नहीं तैरता जैसे मैं काम धंधा कर रहा हूँ करके खाली हुआ नहाने के समय हो गया तो चलो भाई तालाब में कूद जाते वहाँ नहा लिये और तैर के अरे गर्मियों घंटो घंटो तैरते रहता हूँ उसका भी आराम मिलता है सुख मिलता अच्छा लगता है क्योंकि तैरने में तो हाथ पैर फू पूरा फंक्शन चला अच्छा होता है ऐसी बात है कभी नहा लिया फिर निकल बैठ गया फिर कूद गया फिर तैरने लग गया हमारे देखते देखते और लोग भी पड़ोसी बच्चे वच्चे वो भी तैरने लगते हैं चलो तो वहाँ तैरा अपने तैरने में आनंद आता है गर्मियों में खासकर के सर्दी में से पानी ठंडा होता नहीं गर्मियों में तो अच्छा लगता है कि जब तैरो कूदो तालाब में काम से खाली हुआ नहाना है ये नहा कूद पड़े तालाब में तो नहाये थोड़ा नहाये फिर तैरने लगे तैरने के बाद में तो बाहर निकाल कर फिर साबुन खूब लगाया फिर दोबारा फिर स्नान करते है मान ले घड़े घड़े पानी से तो नहीं ठीक है नहीं तैरना अच्छा लगता है तैरने से शरीर के पूरा फंक्शन हमेशा चालू हो जाता अच्छा लगता और डूबने की चिंता हो जब तैरना आ गया डूबे कैसे नदी कितनी बड़ी नदी हो पार कर जाऊँ तैर के कोई चिंता नहीं हमको तैरने से आसान है तैरना पहले कठिन था लेकिन अब आसान है